جی ہاں جانور کی دیکھ بھال ایک اہم ذمہ داری اور یہ اکیلے کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس اکثر لوگ مدد کے لیے چند افراد رکھتے ہیں یعنی جو روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بانٹتے ہیں جیسے کہ جانور کو کھلانا ان کے باڑے صاف کرنا اور ان کے صحت کا خیال رکھنا جانوروں کو رکھنے کے لیے ایک صاف ستھرا اور ہوا دار باڑا یا شیڈ استعمال کیا جاتا ہے جہاں وہ آرام سے رہ سکتے ہیں ہر جانور کی نوعیت کے مطابق اس کے لیے جگہیں خواری اور دیکھ بھال کا انتظام کیا جاتا ہے